हेलौ ओइ आइयै माबा नोंसिनाव माबा मैगं गोथां दंलायनो ओमफ्राय मा मा दं ऐ हाब मेरला मैगं दङ ने होइयो माबा बिदिनो बे बहल ओमफ्राय मैथा मैथा दङ दा मैथा दङ दा होइ जानो लुबैदोंलै जा गगा मोनदों गुजुदों मैथा जानो लुबैदों आं ओमफ्राय खाजोबबाय ए ए ओमफ्राय ओमफ्राय नों खयथायाव बाजाराव फानफैगोन ब्रा ए खयथायाव फैगोन थिनथायावसो

औ ओमफ्राय नै आंबो थांनो ओंखारबायमोन ओमफ्राय नोंसिनाव बिदिनो माबा दं खोनानायलाय थांनो ओंखारबायमोन आं औ दा बेफारि बेफारि लांफैगोन ए होम्बालाय दखानाव लांदो होम्बाना आंबो थांनोसै ओमफ्राय लायगोन दसे उनाव थांगोन ना मा

औ आंबो नै आंबो एसे माबा दुगैनानै देलायनानै थांसै खाजोबबाय मैगंफ्रा खाजोबबाय ओमफ्राय मैगंफ्रा ए

गासिबो दस थाखा गोजा ए दे दे होम्बालाय ओंखारनोसै लायनोसै औ दे